پانی ہمارے جیون میں بہت مہتوپورن ہے پانی جل ہی جیون ہے جل جو ہے جل کو پانی بولا جاتا ہے جل ہی جیون ہے یہ ہمارے جیون میں بہت بڑا مہتو ہے جیسے کہ کپڑے دھونے میں لیٹرنگ میں آپ جائیے اور نہانے میں آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کا یوج کر سکتے ہیں وضو خانہ مسجد میں وضو خانہ ہوتا ہے اس میں آپ کو پانی بہت خرچہ ہوتا ہے تو وضو خانہ میں پانی کا اپیوگ آپ کر سکتے ہے اور شہر میں تو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا ہمارے گاؤں میں کھیتی باڑی ہوتی ہے مکئی دھان گیہوں اس میں جو ہے پانی پٹانے میں کام آ جاتا ہے اسی لیے پانی کو اب بچائیے پانی کا کم اپیوگ کریے پانی ہی جیون ہے اگر آپ سے زندگی سے پانی ہٹا دیا جائے تو آپ جی نہیں پائیے گا آپ کھانا کے بنا چار دن رہ سکتے ہیں پانی کے بنا آپ نہیں رہ سکتے ہیں اسی لیے پانی آپ کے جیون میں بہت بڑا مہتوپورن ہے بہت ہی پانی پانی جو ہے جیسے کہ دیکھ لیجیے پانی ایک ایسا چیز ہے آپ لے کے چلیے ایک پیاسے کو پیاس لگا ہے تو وہ آپ سے بولے گا بھیا انکل چاچا جو بھی لگیے چاچا پانی پلا دیجیے بہت پیاس لگا ہے تو آپ کو پانی دینا ہوگا پانی ایسا چیز ہے جو کسی کو منع نہیں کر سکتے پانی بہت ہی بڑھیا چیز